नमस्ते सर हम राजू कुमार बाजै छियै जेना ठण्ढीके मौसममे भेलै कि शूज पिन्ह कऽ दौड़ना चाही आ ओहि समयमे केरा भी नहि खाना चाही सेब भी नहि लेना चाही सेब भी ठण्ढे होइ छै जेना गरमीके मौसममे जूस लेना चाही जेना बेदाना लेना चाही बीट लेना चाही आ ओकरपर ओकर बाद जे छै मतलब खाली पएर भी दौड़ि सकै कोइ मतलब जाहिसँ डिफिकल्ट नहि होइ छै शरीरमे तऽ ओ रेतीला जमीन जमीनमे जे छै मतलब थोड़ा सा जे छै अथि भेल पथरीला जमीनमे ओहिके लेल जे छै शूजके आवश्यकता छै आ दोसर चीज जे छै ओहिमे ई कि फिटनेस आर मतलब रनिंग करयके बाद भी अबयके बाद ओहिमे जे छै केरा खाना चाही दू छिम्मी एहि चलते मतलब कि चेस्ट जे अगर ओकर माप करै छै मापी करयके मतलब जे छै ओ चेस्ट जे छै ओ फूलै छै दौड़सँ जे छै ओहिके बाद ओ खाना चाही दौड़सँ पहिले जे छै केराके ओ डाइट नहि लेना चाही एहि चलते कि ओहिमे जे छै थोड़ा सा ओ सीना जे छै फूलय लगै छै तऽ रनिंग करयमे जे छै थोड़ा डिफिकल्ट होइ छै तऽ एहिके लेल जे छै इसभ चीज जे छै मतलब अथि करि कऽ जे छै आ जेना पानिके समय छै तऽ पानिके समयमे जे छै मतलब थोड़ा सा जे छै ब्रेथके जे छै स्पीडके कम करि देनाइ छै आ ब्रेथ जे छै थोड़ा बढ़ाए देनाइ छै लम्बा डेग हलका करि देनाइ छै तऽ ओ टाइमिंग जे छै एहिमे जे छै ओ मैनेज कए लै छै तऽ जेना अगर सूखल ज जमीन छै ओ ओहिमे जे छै पानि नहि छै तऽ छोटा डेग आ शरीर अगर आगाँ अगर झुकै छै तऽ ओहिसँ की होइ छै रनिंग जे ओ बनै छै आ तकर बाद जे यदि अगर पानिके समय होइ छै तऽ पानिके समयमे जे छै मतलब छोटा डेग करना चाही एहि खातिर कि फिसलनके भी डर नहि हुअय आ शरीरके भी छै हलका आगाँ जे छै झुकाय कऽ रखना चाही आ स्पीड भी जे छै ने उतना करना चाही एहि चलते कि रनिंग यदि अगर करै छै तब छोटा डेग उठाबैत छै तऽ शरीर जे छै सोड़ा थोड़ा सा जे छै ओ सीधा रहना चाही सीधा रहै छै तऽ स्पीड जे छै दौड़ै छै तकर बाद जे छै ओकरे टाइमिंगकेँ पूरा करयके लिए लेल यदि अगर शरीरकेँ हलका झुकाए देलकै आओर स्पीडकेँ कम कए देलकै जब थकावट शरीरमे बुझा रहल छै तऽ स्पीडके जे छै ओ कम कए देलकै आओर डेग लम्बा करि देलकै तऽ एहि दूरीके ओ जे छै मैनेज कए लै छै इएहसभ जे छै फिजिकलके छियै टिप्स आ तकर बादमे जे छै मतलब लास्ट जे छै जेना चारि चक्करके रहै छै सोलह सए मीटर जेना लास्टमे जे छै अगर बचल छै मतलब सए मीटर या दू सए मीटर जकरा अन्दर शरीरमे जे छै जाहि तरहके मतलब अथि एनर्जी बचल रहै छै आ ओहि हिसाबसँ जे छै तकर बाद जे छै छोटा डेग कए लिअ आ शरीरके हलका झुकाए लिअ आ फुल जे छै मतलब जे छै पिकअप जे छै मारि दिऔ सए मीटरके इएह सेटअप आ इएह मतलब चाहै जे छै दू सए मीटरके हुए तऽ एहिमे जे छै सारा चीज जे छै ओ पुरि जाइ छै आ टाइमिंग भी जे छै मतलब बिलकुल मैनेज भए जाइ छै एहिमे आ जब मानि कऽ चलू शरीरकेँ अहाँकेँ से अन्दर जे छै जब एनर्जी छेबे केलै तऽ छोटा डेग कए दियौ स्पीड ओहिमे कए दियौ आ ओहिमे जे छै ओ मैनेज भए जाइ छै तऽ इएह सभ जे छै फिजिकलके से मतलब अथि छियै ठीक छै सर धन्यवाद तब राखै छी प्रणाम